ٹیکنالوجی نے اتر پردیش میں تعلیمی نظام کو اس طرح متاثر کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی جیسے اگر ہم کہیں تو سوسل میڈیا کا رائج ہو جانا ٹھیک ہے ٹیکنالوجی میں آج کل عموماً لیپ ٹاپ اور موبائل میں ہی چیزیں ہوتی ہیں تو جس میں بچوں کا رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت قسم کی گیمیں آ گئی ہیں جس سے بچے اس کی طرف رغبت رہتے ہیں اور گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں اور تعلیم کو وہی اگر گیم کھیلتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں تعلیم میں تو اثر انداز متاثر تعلیم تو متاثر ہوگا ہی